हमसब मिथिला के बासी मिथिला मे तऽ बहुत खेल होइ छै जाहि मे कि क्रिकेट किछु जादा अखन भऽ रहल छै अखन ठंडाके मौसम छै जादातर अक्सर टूर्नामेंट सब भऽ रहल छै ताहिमे टूर्नामेंटमे दू तरहके टीम रहै छै आओर दुनू खेलै छै बढियाँ खेलै छै पहिले तऽ टॉस होइ छै टॉस भेलाके बाद जे टॉस जीतल हुनका बैटिंग देलक आओर बॉलिंग सेहो देलैथ जे टॉस हारि गेलाह तऽ दुनू जे बैटिंग करै छथिन जे ओपेंनिंग उतरै छथिन हुनका तऽ सीधा माथा मे इएह सेट रहै छै जे हमरा जादातर स्कोर लए कऽ जाय कऽ यऽ जे दोसर टीम के हार होइ हमर जीत हुए लेकिन जे बॉलिंग करै छथिन ने ओकरो इएह माथा मे सेट रहै छै जे हमर बॉलिंग किछु बढ़िऑं बॉलिंग दिअ आओर रन कम बनाबे ओहि हिसाब से ओ अपन फिल्डर सबके टाइट करै छथि ताहिमे दुनू तरफ सऽ एकदम पूरा टाइट रहै छै जे रन कम देत ई नहि रहै छै जे रन जादा बनै ताहिमे दुनू आदमी लगभग स्कोर जाइ छथि आ जीत एक आदमी के होइ छै आओर एहि सॅं जुड़ल एगो हॉकी सेहो खेल होइ छै तऽ हॉकियो खेलमे बहुत आनंद आबैया हमरा सबके बहुत एन्जॉय के साथ खेलै छी संग संग फुटबॉल वोल्लीबॉल सेहो छै बहुत तरहके खेल छै कबड्डी कबड्डी मे तऽ एहन होइ छै जे बहुत आनंद आबै छै कबड्डी खेललाक बाद आओर बहुत एनर्जी सेहो आबै छै आओर स्वास्थ्य के लेल सेहो कबड्डी खेलबाक चाही कबड्डी बहुत एगो स्वास्थ्य के लियऽ फिटनेसके लेल बहुत एगो बहुत एगो बढिऑं चीज बढिऑं खेल छै कबड्डी